ہیلو آپ سویگی کسٹمر کیئر سے بول رہے ہیں جی میں نے کچھ چیزیں آڈر کی تھیں ابھی کچھ ٹائم پہلے تو میں اس میں کچھ چیزیں شامل کروانا بھول گئی تھی جی اب مجھے کچھ چیزیں اس میں شامل کرانی ہیں جی میں نے پہلے نان گوشت کیا تھا تو اس میں مجھے کچھ چیزیں اور ایڈ کر دینا تو مجھے کرنا تھا چنگیزی اینڈ اور ہاں کباب بھی کر دینا اور وہ ہوتا ہے آلو گوشت آپ کے یہاں ہوگا تو اسے بھی کر دیجیے گا اور ہاں کچھ میٹھے میں بھی کر دیجیے گا ایک کام کریے گا آپ پیشٹی بھی ڈال دیجیے اس میں اور اور ہاں ایک کام کریے آپ کولڈ ڈرنگ بھی کر دیجیے جی میرا آڈر آپ اب یہ فائنل کر دیجیے مجھے یہی منگانی ہے جی ہاں اس کے علاوہ اب کچھ نہیں منگانا یہ آپ میرا فائنل کر دیجیے